आमगें वाठारांत भुरगीं खेळा हितूंत खूब हुशार आसात तेमी खूब तरेचे खेळ खेळटात कबड्डी खो खो क्रिकेट तर तेंगेलो सामको आवडीचो खेळ खंयी वोच भुरगीं क्रिकेट खेळटात तीं दिसतात पूण म्हाका दिसना तेंकां तेजे खातीर मुखार वचपाक कितेंय बी पद्दती आसा म्हणोन तेमी स्कुलांतल्यान एक टिमीक पार्टिसिपेट जातात तीं मात दिसताच आनी खंयच्याय हितुंक चड वयर गेल्लें हांये आमगे जाल्यार गांवांतल्यान चड अशें पळोवना क्रिकेटी मात गोंयांत एक एकेडेमी आसा गोवा क्रिकेट असोशियेशन म्हणोन तितुंतल्यान मात कितलें लोक खेळपाक वयता तें खबर आसा पूण अजुनूय नॅशनलाक कोण पावला तितूंतल्यान तें म्हाका तितलीं जाणीव ना तेका लागोन म्हाका दिसता ह्या खेळांतल्यान भुरग्यांक वयर वचपाक सरकारान खूब अशी कितें मदत करची म्हणोन मात्शी कित्याक भुरगीं आमगेली खेळा हितूंत खूब हुशार आसात तें सपाॅज तेंच्यानी पळयलें जाल्यार भुरग्यांक तितूंत आपलें काम करपाक खूब मदत जातली अशें म्हाका दिसता